हमर परिवार भए गेल जैसे हम छलियै पाँच परिवारके टोटल हमर परिवार छलै हम भेलियै माता जी भेलै पापा भेलै भाय भेलै आओर हमर पत्नी तब पाँच परिवारके परिवार छलियै आओर बहुत छोटा परिवार छलै आओर बहुत अच्छासँ आपसमे मिलिके रहै छलियै

बढ़िआँसँ कोई भी चीजके काम करै छै अच्छासँ सब अपना सोच विचारके सब राय लेलहुँ पप्पासँ पहिने राय लेलहुँ मातासँ राय लेलहुँ आओर तब जाके कोई भी कामके करै छियै तऽ छोटा परिवार है अच्छा लागै है पाँच परिवारके फैमिली है कोनो भी तरहके बात नहि अपन भाय हमर छोट भाय उ पढ़ै छलै आओर अपना पापा किसाने है किसान करै छलै मम्मी ओकरा पापाके साथ हम भी किसानमे हाथ बटेलहुँ आओर हमर मित्र जे छै मित्र हमर बहुत अच्छा छलै नजदीकके मित्र यऽ मित्र भी बहुत अच्छा छलै से ई जब दुःख देखलक तऽ जरूर हमरा पास आबै छलै बेशक सुखमे बहुत कम आबै यऽ मगर दुःखमे जरूर हमर मित्र आओर गाँवके मित्र यऽ कोई भी चीजमे थोड़ा मित्र से भी सलाह लै छी अच्छासँ सलाह देलक कोई भी चीजके बारेमे बतेलक अच्छा चीज जे कोई भी काम करैसँ तऽ मित्र भी हमर बहुत बढ़िआँ मित्र यऽ मित्रमे कोई दिक्कत नहि तऽ इहै कहै छलहुँ